इक्की नवम्बर उन्नी सौ निड़िनवे तेरां नवम्बर दो ज्हार इक ठारां सितम्बर दो ज्हार तिन्न तेरां अक्तू्बर दो ज्हार तेरां सत्त सितम्बर दो ज्हार चार